एकवटान रावता जेन्ना आमचे मुस्लीम भावागेर ईद आसता तेन्ना तांचे घरान वसून बिरयानी खाता आनी आमच्या घरान जेन्ना दिवाळी आसता तेन्ना ते आमच्या घरान घेवन नेवऱ्यो खाता आनी जेन्ना क्रिस्तांवाच्या घरान नातलां आसता तेन्ना हिंदू आनी मुस्लीम दोगांय मेळून क्रिस्तांवाच्या घरान वसोन बेबींक खाता

आमी चलयतात देव बरें करूं